णव लाख णव्वद हजार पांचशें पन्नास आठ लाख णव्वद हजार सातशें वीस चार लाख वीस हजार णवशें धा पांच लाख चोव्वीस हजार तिनशें पांच सात लाख चाळीस हजार पांचशें साठ